हमरा लगके पहिल भए गेल तारास्थान तारास्थान जाइत छी फूल लैत छी माला लैत छी तऽ जाइत छी पूजा करैत छी बहुत बहुत दूरके लोक आबैए पूजा करैए फूल चढ़बैए नीर लैए विभूत लैए सभकुछ लए कऽ पूजा करैत छी जे माँगैत छी तारा महरानीसँ से पूरा होइए आ जे दूर दूरके लोक आबैए जे जे चीज माँगैए सभकुछ पूरा होइत छै यए आओर ओहि बगलमे कारूस्थान यए कारूस्थानमे ओतय जाइत छी दूध लए कऽ जाइत छी गाए बिआबै यए दूध लए कऽ जाइत छी तऽ दूध चढ़ाबय छी कारूस्थानकेँ कारूबाबाकेँ दूध चढ़ाए कऽ प्रसाद लैत छी प्रसाद खाइत छी आओर बाल बच्चा लेल प्रसाद लए कऽ आबैत छी आ दूगो मन्दिर यए ओतय पूजा पाठ करैत छी दूधके ढार दैत छियै दूध चढ़ाबैत छी प्रसाद बनैत छै सभ खएबो करैत छै सभ अपन अपन लए कऽ एबो करैत छै जे माँगैत छै कारूबाबासँ से बाबा दैत छथिन लए कऽ पूरा करैत छै जे माँगैत छै से लगमे तारास्थान यए ओहिसँ बगलमे कारूबाबाक स्थान यए दुनू जगह जाइत छी पूजा पाठ करैत छी फूल माला चढ़बैत छी जे माँगैत छी भगवानसँ से भगवान दैए पूरा करैए